हमको ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है और ड्राइंग बनाना कैसे सीखें हैं हम तो यूट्यूब से सीखें हैं यूट्यूब पे तो अब जैसे जो कोई चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं तो सीख रहे हैं वैसे तो हम तो हमको तो ड्राइंग बनाना जैसे कि हम ऐसे बनाते हैं सबसे पहले जैसे हमको जो और ये गमला बनाना हुआ या फूल बनाना हुआ या मछली बनाना हुई तो जैसे पहले डॉट डॉट करके पहले उसको डॉट डॉट किए फिर उसको दोबारा से उसको पेंसिल लगाए तो वो अच्छे से यानि हो गया तो ऐसे यूट्यूब से देख देखा है कि ऐसे ऐसे हमको ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है और हमको बनाना भी आता है हम यही सब फ़ोन से सीखे हैं और पहले ऐसे हमको आता ही था पर अब जो जैसे जो चीज़ हमको कठिन लगी तो हम यूट्यूब से देख लिए तो हम यूट्यूब से बनाना सीख गए सबसे पहले डॉट डॉट किए फिर उसको गाढ़ा किए और वो गाढ़ा हो गया तो दिखने लगा अच्छा लगने लगा जैसे जो भी कोई कठिन चीज़ हुई तो यूट्यूब से देख के हम और वो बस बना लिए और यूट्यूब से तो सब बताया है कि कैसे यानी बनाएं तो ऐसे जो बनाएं जो सबसे पहले खोले तो सबसे पहले यही बताया कि डॉट डॉट करके बनाइए तो वही वैसे ही हमने बना लिए डॉट डॉट करके फिर उसको गाढ़ा कर दिए वो बन गया हमको ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है और हमको ड्राइंग सिखाना भी बहुत अच्छा लगता है हम आज भी बनाते हैं आज भी अब जैसे कोई हुआ हम जैसे चित्र हैं औ या कोई कला ये जैसे को कोई भी चीज़ हो कोई सिनरी है हमको ज़्यादा अच्छी लगी जैसे गणेश भगवान है या भोले नाथ हैं या गौरा पार्वती मइया हैं हम इन लोगों को अभी भी बनाते हैं और पहले भी बनाया करते थे तो ऐसे ही सीखे हैं ये डॉट डॉट करके पहले गणेश भगवान को बनाए हैं और यही फोन से देख के फिर बनाए हैं दिवाल पे करवा रखे जाते हैं तो हम यही यूट्यूब से ही सीखे हैं कि कैसे रखे जाते हैं जैसे गणेश भगवान हैं गौरा पार्वती मइया हैं और भोले नाथ हैं इन लोग को बनाए हैं ना यूट्यूब से देख के बनाए हैं यही ऑनलाइन कि कैसे बनाते कोई सिनरी है या कोई जैसे कुछ कोई भी चित्र हो कोई हमको ज़्यादा वो लगा तो हम यूट्यूब से देख के और बना लिए अपने आप से कि हाँ ऐसे ऐसे बनता है वैसे वैसे बनाए हैं हमको अच्छा भी लगता है ड्राइंग बनाना भी और सिखाना भी हमको आज भी अगर कोई भी चीज़ अगर बनानी हो तो अब तो फोन है तो अपन देख के और बना लिए कि हाँ ऐसे ऐसे बनता है वैसे वैसे बना लिए हमको अच्छा भी लगता है ड्राइंग बनाना और सिखाना भी हम कई लोग को सिखाए भी हैं ड्राइंग बनाना कि ऐसे ऐसे सबसे पहले जैसे वो वो लिये चॉक लिये जैसे अगर बोर्ड पे बताना हुआ तो ऐसे ही बताए अगर कॉपी पे या कोई फाइल पे बनाना हुआ तो ऐसे ही बनाते हैं हम तो फाइल बहुत बनाते थे ना यही ड्राइंग की फिजिक्स वो बायोलॉजी की तो इसे ही फोन से देख के बनाया करते थे जैसे मेढक है और यही वो वो मेढक है मछली है और छिपकली है ये सब फोन से ही देख अरे देखकर और बनाते हैं